ہم ڈرائنگ کرتے وقت کسی کا کوئی چیز کا دخل اندازی نہیں کرتے ہم اپنے خود سے ہی اپنے دماغ سے ہی چلاتے ہوۓ بناتے ہیں دل سے بناتے ہیں بہت کچھ بنانے کے لیے کوشش کرتے ہیں جتنا ہوسکتا اتنا بناتے آن لائن آف لائن کی ضرورت نہیں رہتی ہم کو اپنے دل سے جو بھی کرتے ہیں دل سے اور دماغ سے استعمال کرکے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے رائٹ تھینک یو